नमस्ते हाँ मैम मुझे फ़ोन लेना है मुझे बीबो बेटॉन मुझे तो मुझे वीवो ट्वोंटी सेवन फ़ाइव जी चाहिए कितने में है इतना ज़्याद इतना ज़्यादा तो थोड़ा थोड़ा कम करिए तो कुछ तो छूट होगा ही क्या मैं क्या मैं लोन पे ले सकती हूँ तो कितना जमा करना पड़ेगा कुछ और कम कर दीजिए देख लीजिए कुछ छूट है तो बताइए ठीक है